म्हाज्या जिवनांत एक दीस असो प्रसंग आयलो म्हळल्यार बरो प्रसंग म्हाका टिचर पोस्टाक हांव सिलॅक्ट जालो आनी त्याच वेळार बँकेचोय म्हाका ऑफर आयली आनी बँकेंतूय बरो पोस्ट आशिल्लो तातूंत भितर हांव बॅंकेचो ऑफीसर आनी ह्या सायडीन हांव स्कुलांत टिचर आनी म्हाका कळना जालें हांवें खूब जाणां कडेन उलोवन पळयलें पूण त्या वळार म्हाजो बाबा जो आसा तो सदांच म्हाका कितें योग्य कितें अयोग्य हो सल्लो दितालो आनी तांणे म्हाका सांगलें की तूं खंयच्याय परिस्थितींत टिचींग लायन जी आसा शिक्षक म्हणून तूं ज्यॉयन जा आनी त्या मूळे हांव त्या दिसाक शिक्षक जावपाचो निश्चय केलो आनी हांव शिक्षक जालो आणी तो म्हत्वाचो निर्णय म्हाका जिवनांत खुबूच उपयोगी पडलो